ہلو السلام علیکم سر سر میں سکیورٹی گارڈ بول رہا ہوں سر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اچھا کون ہو آپ میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں وہ بول وہ بتا رہے تھے کہ ان کا انٹرویو ہے اس لیے وہ اندر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ان کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں ان کو بول رہا ہوں کہ وہ ویٹنگ روم میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ نام بتا رہے ہیں کہ اس کا نام وسیم ہے ہاں ہاں ویسٹ دہلی سے آیا ہے ہاں ہاں ویسٹ دہلی سے آیا ہے اور اس کا انٹرویو ہے ہاں ہاں ہوں ہوں وہ انٹر اسی لیے اچھا اچھا

اچھا ٹھیک ہے سر سر ایک گھنٹہ ٹھیک ہے میں ان کو ٹھیک ہے سر میں ان کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ان کو ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے لیے بول رہا ہوں اور بولتا ہوں کہ سر ایک گھنٹہ میٹنگ میں میٹنگ میں بزی ہے بہت ایک گھنٹہ بعد ملنے کے لیے بول رہے ہیں سر ٹھیک ہے اوکے سر اوکے اوکے اوکے ٹھیک